हमारे क्षेत्र और हमारे गाँव के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना सुनी थी जैसे के पुराने ज़माने में कुछ हमारे यहाँ पर खेतों में जब उपकार करते थे तब उसमें हमारे यहाँ पर एक आद एक बड़ा बुज़र्ग आदमी वहाँ पर एक भूत जो होतें हैं एक उनसे लड़ाई की थी उनसे लड़ते लड़ते उन्होंने वो भूत को भगा दिया लेकिन हमारा जो गाँव का किसान था वो कभी डर नहीं पाया यह ऐतिहासिक ऐसी घटना है कि बहुत से लोग इस चीज़ से लड़ते थे लेकिन वो ऐसा महान आदमी था तो वो किसी से भी नहीं डरता था